हेलो हांव एक टुरीस्ट सद्या गोंयात आयलां फिरपाक म्हाका हांगा मातशी थोडिशी देवळाचे म्हायती सांगशात तुमी एक मिनीट आं आं सागांत सागांत हांव सद्या म्हापसाच उतरलां पूण हांगच्यान फुडें म्हाका देवळां पळोवपाक वचूंक जाय सगळ्यांत बरे देवूळ लागी खंयचे आनी बरे खंयचे ते सागांत

हय हय

हय

थंय पुरोहित किंवा भटजी बिटजी सगळे आसतात न्हय

आं देव बरे करूं